ह तव्हां टिनि ॾींहनि खां कमु चालू कयो अथव अॼु आया न आहियो प्लंबर जो कमु करणु सॼा नल खुलियल पिया आहिनि हीअं अठ ॾींहनि खां पोइ मुंहिंजे घर में शादी आहे त मां कीअं कयां तव्हां ॿुधायो सॼा नल हीअं पिया आहिनि गीज़र खुलियलु पियो आहे त तव्हां आया छो न आहियो त हाणे तव्हां जो सभु सामानु खोले करे रखी विया आहियो त पोइ मां कीअं हुनखे कयां ऐं तव्हां या त थोरा पैसा वधीक वठो या त कोई ॿियो प्लंबर कोई ॻोल्हे ॾियो जेको अची करे हीउ नल फ़िट करे त असां पाणी चालू करे सघूं गीज़र फिट करे त असां गरमु पाणी करे सघूं टिनि ॾींहनि खां पोइ मुंहिंजे घर में महिमान अचणु चालू थी वेंदा अठनि ॾींहनि खां पोइ मुंहिंजे घर में शादी आहे त पोइ मां कीअं मेनेज कयां तव्हां ॿुधायो न या तव्हांखे कंहिंजो नम्बर हुजे त तव्हां फ़ोन कयो हुननि खे हुननि खे चओ अचनि भली थोरा पैसा वधीक वठनि असांखा भले ठीकु आहे त तव्हां ॾिसो थोरो छो त महिमान बि लहणा आहिनि त महिमान जे साम्हूं मुंहिंजो घरु केॾो ख़राबु लॻंदो तव्हां ॿुधायो मां त तव्हांजे आसिरे रखियो हुयो तव्हां टे ॾींहं न आयव अॼु तव्हां न आया आहियो त मूंखे तव्हां वटि अचिणो पियो त हाणे मां बि प्रोब्लम में आहियां मुश्किलु में आहियां मां छा कयां तव्हां ॿुधायो तॾहिं मूंखे अचिणो पियो न त थोरो ॾिसो कोई पंजाह सौ अगरि तव्हां जो दोस्त हुजेव जेको तव्हां जो कमु कंदो हुजेव ऐं तव्हां नथा अची सघो तव्हां हुनखे चओ की हो अची करे ऐं नल त फिट करे वञे गीज़र फिट करे वञे त असां घटि में घटि पाणी त यूज करे सघूं ठीकु आहे तव्हां ॾिसो तव्हां खां जेतिरो थी सघे जल्दी कमु करे करे असांखे ॾियो हन जय झूलेलाल